ہیلو کسٹمر کیئر میں بزمین خان آپ کی ریگولر کسٹمر بول رہی ہوں میں نے اپنے آڈر میں ایک کلو چکن بریانی آڈر کی تھی تو میں گھر پر نہیں ہوں میں نے اپنے کالج سے آڈر کیا ہے تو مجھے کالج میں برتن وغیرہ اویلیبل نہیں ہیں تو آپ میرے آڈر میں لہٰذا میرے آڈر میں ڈسپوزل پلیٹس اور برتن ڈسپوزل پلیٹس چمچ گلاس یہ سب شامل کر دیں تاکہ مجھے پروبلم نہ ہو اور میں اپنا کھانا اچھے سے کھا سکوں آپ کی بڑی مہربانی ہوگی اور میرا میرا گھر دور ہے تو میں وہاں سے اویلیبل نہیں کرا سکتی تو اِس لیے پلیز لہٰذا اپنے آڈر میں یہ شامل کر دیں آپ کی بڑی مہربانی ہوگی